بائک چلاتے وقت سب سے اہم تحفظات حفاظتی اور تحفظات جو چیزیں ہیں وہ ہیں آپ کا ہیلمٹ آپ کے پاس آپ کا لائسنس ہونا چاہیے آدھار کارڈ پہچان پتر اور اس کے علاوہ جو ہے بائک کا بائک کی بائک کی کاغذات اور اس کے بعد ہے پولیوشن کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ اور اور بھی دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسے آپ کے بائک ایک بار چیک کرنے کے انجن میں کوئی دقت نہ ہو اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنے ساتھ ہیلمٹ لینا بالکل نہ بھولیں اور اپنے جو کاغذات ہیں ان کو بھی بالکل جو ہے آپ نہ بھولیں آپ اپنے لائسنس کو خاص طور پر رکھیں اور گاڑی کے کاغذات یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو آپ ہر حال میں رکھیے